हांव गोंयकार म्हणून हांव कोंकणी उलयतां महाराष्ट्राचे जे मराठी ते मराठी उलयतात महाराष्ट्रांत मराठी उलयतात महाराष्ट्रांत मराठी चलता ते मराठी उलयता गोंयांत कोंकणी चलता म्हणून हांव कोंकणी उलयता मराठी आनी कोंकणींत चड हें ना जशी